आसामाव आबाद बिथिंआव जोंनो आबाद मावनायाव गाव ब्याकिगत हिसाबैबो जोंनो गोबांथार आरो न'खर फसंनायाव गोबांथार बिहोमा होयो आबाद मावनानै जोङो मोनसे न'खरखौबो गोगोम मोजां दैदेनलांनो हानाय राहा लामा बा बिहोमाफोरखौ जोङो मोननो हायो दा मोजां आबाद मावनानै मोजां मुलाम्फा मोननाय मोननोबो हायो दा बेबायदिनो जोङो गाव आबाद मावनानै जेरै माखासे आबादफोर दङ जाय आबादफ्रा जेरै खनसे मावब्लानो बेखौ बां गोबांथार मावबाय थानो नाङा दा बैफोर आबादफोरा जेरै जोंनियाव गय दङ आरो बेनिफ्राय नारें दङ आरो माखासे फिथाइ सामथाइफोर दङ बैग्रि बैग्रिफोर दङ सफारिफोर दङ जलफाइफोर दङ दा बैफोर माखासे फिथाइ थायग्रा आबादफोरखौबो मावनानै जोङो खनसे खनसे मावब्लानो जोङो बेखौ गले गले मावफिननाङा दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो बोसोरनि बा बोथोरनि फिथाइ बा बोथोरनि आबादफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बे बोथोरनि आबाद बा बोसोरनि आबादफोरखौ जोङो मोनोब्ला जोंनि थांना थानायाव जोंनि न'खरफ्राव रां राहानि जेंनाफ्रा आंखाला गोबांथार नुजाथिया दा बेजोंनो जोङो आंखालखौ सुफुंनो हायो जोंनि आसामनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरनो हानाय राहा बेबस्थाफोरखौ जो खालामनांगौ दा बेफोरखौ दैथायहरनो राहा खालामनोब्ला जोङो गिबियाव रेजिष्टार मोनसे खालामनांगोन रेजिष्टार आरो लाइसेन्स बेखौ दिहुननांगोन बानायनांगोन दा बेनि गेजेरजोंनो आसामनि अनगायैबो गुबुन जायगाफ्राव जोंनियाव जेरै मोननाय मुवाफोर बा फिथाइ सामथाइफोर फसलफोर बेफोरखौ जोङो गुबुन जायगायाव दैथायहरनो हानाय खाबुफोरखौ जोङो मोननो हायो दा बेफोरबायदि दिहुनोब्ला बा आबाद मावोब्ला जोंनि थांना थानाय बा न'खरनि राहा बेबस्थाफ्रा खोब मोजां जायो